पहले खेत तैयारी करते हैं उसमें जोत कोर करते हैं हल चलाते हैं हल चलाते हैं कोवी भी यानी पौधा गिराते हैं कोवी का बीज नम्हर होता है तो ऊ उसको उखाड़कर के ज़ुम फिन पलटकर के रोपते हैं रोपते हैं उसमें पानी डालते हैं पानी खाद ऊद डालते हैं तब बड़ा होता है उसमें फलवा फलता भी है फलता भी है तो ओ के ऐसे उसको काटकर के सब्ज़ी और बनाकर के खाते हैं तो दूसरी फसलें लगाते हैं उसको फिर बा बाड़ी खेत तैयारी करते हैं उसको भी तैयारी करके उसमें राेट भिंडी लगाते हैं भिंडी लगाकर के उस उसमें बीज उगता है उसमें खांव पानी भी डालते हैं चलाते हैं पसनी भी साफ सुथरा उसको करते हैं औ साफ सुथरा उसके उसमें करके भिंडी भी रोपते हैं भिंडी रोपते हैं और नोम्हर पौधा होता है तो उसमें फूल देता है उसमें फल भी देता है बढ़ता है उसमें तोड़कर के उसको सब्ज़ी बनाकर के खाते हैं मक्के का खेत तैयार करते हैं तैयारी करके उसमें खाद देते हैं खाद देकर मक्का रोपते हैं रोपकर के उसमें आठ रोज़ के बाद भी गाछ उगती है गा ऊ उगती है तो उसमें पानी देते हैं दो महीने के बाद पानी देकर उसमें बड़ा होता है छः तिन छः महीना लगता है उसमें मकई फलता है पकता भी है पकाकर के उसको काटते हैं काटकर तैयारी करते हैं उसको बेचते हैं बेचते हैं तब दूसरी फसल लगाते हैं गेहूँ लगाते हैं तीन महीने खेत तैयारी करते हैं खेत तैयारी करके उसमें खाद डालते हैं डालकर के उसमें तीन महीने में गेहूँ बो करते हैं तीन महीनों में गेहूँ उपज होता है गेहूँ उपज होने के बाद काटते हैं गेहूँ को उसमें तैयारी करके ऊ फसलों गेहूँ की फसलों को रखते हैं तो उसमें जोत देते हैं हल हल चलाते हैं उसको हल चलाकर उसमें मूँग बून देते हैं दाल दलिहन वाली चीज़ है फलता है उसको तोड़ते हैं तोड़कर के उसको तैयारी करते हैं तैयारी करके तो फसलों को रखते हैं तब धान का बीज गिराते हैं बीज गिरा गिराने के बाद ऊ नम्हर होता है बाईस दिन होता है तो उसको उखारकड़ के कादो उह फिर खेत तैयारी करते हैं खाद खाद देते हैं उसमें धान रोपते हैं धान रोपने के बाद ऊ दस दिन में पन्द्रह दिन में पानी देते हैं खाद देते हैं अस्प्राए भी करते हैं स्प्रे करने का बाद उसमें फूल देता है फल भी देता है उ पकता है पाग पकाकर के काटकर के उसको घर लाते हैं तैयार करते हैं फिर मक्के अरे वो परवल लगाते हैं लत्ती रोपते हैं उसको उसमें पानी पसनी चलाते हैं साफ सुथरा करते हैं पानी अति पानी डालते हैं आठ रोज़ पर नौ रोज़ पर पानी डालते हैं ऊ लत्ती धीरे धीरे बढ़ती है फिर उसमें फूल देता है फल भी देता है उसको तोड़कर के खाना अरे सब्ज़ी बनाते हैं खाते हैं

भिंडी रोपते हैं भिंडी रोपने के बाद उसमें बीज दे दें उगता है ऊ गाछी भी है नम्हर पौधा होता है उसमें साफ सुथरा करते हैं पानी भी डालते हैं पानी डालने का बाद नम्हर बोधा पौधा होता है उसमें फलता है फूल देता है फलता है उसमें उसको तोड़कर के सब्ज़ी बनाते हैं खाना बनाकर के खाना बनाते हैं सब्ज़ी खाते हैं समय पर भी पटवा लगाते हैं तीन महीने में पटवा भी होता है छः महीना में मकई भी होती है उसको काट के तैयारी करके बेचते हैं बेचते हैं तब और लताम भी समय पर फलता है आम भी दो तीन महीने में फलता है लीची भी फलता है